हम हमारे बगीचे में या खेतों में पौधों को उगाने के लिए काली मिट्टी का ही उपयोग करते हैं और हमारे खेतों में ओ खेतों में और एरियों में काली मिट्टी ही पाई जाती है और पौधों को खाद देने के रूप में हम हमारे हमारे घर पर गोबर का खाद बनाते हैं हमारे घर पर हम पशुओं को पालते हैं जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह और इन इन में से जो हमें गोबर प्राप्त होता है गाय भैंसों का तो हम उसको इकट्टा करते हैं गड्ढे में तो उससे वो गोबर का खाद बन जाता है तो हम खेतों में उसी खाद का उपयोग करते हैं पौधों पर डालने के लिए उसके अलावा हम बाहर से भी कुछ खाद यूरिया डी ए पी वगैरह भी लाते हैं जो कुछ विशेष फसलों पर डालते हैं पर हम अधिकतर पौधों पर खाद डालने के लिए गोबर के खाद का ही उपयोग करते हैं